गोरोवप हो म्हजो छंद छंद म्हणचे परस म्हजो जिवूच म्हळ्यार जाता हांव गोरोवप चडशें शिकारेन करतां जाका आमी फिशींग रॉड म्हणटा पळय तो हांव तीन चार तरेचीं गरोवणी करतां शेवटाळ्यो गोरोवपाक वेगळी पद्दत काळूदरां खातीर गोरोवपाक वेळी पद्दत कोकार वा तामुशी गोरोवपा खातीर वेगळी पद्दत आनी गोब्रे गोरोवपा खातीर वेगळी पद्दत हाका तयारी खूब आसता काळूंदरां आनी शेवटाळे गोरोयतलो जाल्यार ताका गोंवाचें पीट लायतात तशेंच शेवटाळ्यो ह्यो सामक्यो रुचीक आनी खुबूच म्हळ्यार खुबूच हुशार आसता आनी भिजूड आसतात तांकां मात सुद्दां सावळी पडपाक जायना उदक मात सुद्दां हालपाक जायना तो फटक करून धांवता सो त्या खातीर जो कोण शेवटाळे गरयता तो सामको हुशार गोरोवपी अशें म्हणटात शेवटाळीं जे तुमचें पीट खाता तें सुद्दां कळना सामकीं बारीक म्हणजे नदर तुजी सामकी तीक आसची पडटा आनी फट करून फारो मारप आनी त्या शवटाळेक फारोवप शेवटाळी केन्नाच दुसऱ्या नुसत्या सरकी गरी गिळाना आनी भितर धांवना सो त्या खातीर शेवटाळ्यांक गरोवप ही एक कलाच दुसरें ताचें विप्रीत म्हळ्यार काळूंदर काळूंदर आनी ओगत करना तें एकदम घांस मारता आनी सरळ तुजी गरी घेवन भितर धांवता आनी तुका कळटा काळूंदर लागलें जाल्यार तामुश्यो तशेंच दोड्यारे आनी हेर मोठी नुस्तीं जी आसा तांकां चड करून ताल्ले कातरून लावप वा चड बरें हांयस म्हळ्यार जितीं सुंगटां वा जित्यो शेवटाळ्यो हय जित्यो शेवटाळ्यो त्यो लावन उडयले उपरंत वडल्यो वडल्यो तामुश्योस कोकारां मुट मुड्डोश्यो ह्यो चक्क करून घांस मारतात आनी घेवन धांवतात व्हडली व्हडली चोणाकां गोब्रे अशेंच तरेन गोरोवन काडटात हांवें आतां परयंत पांच किलांचे वागोळें सुमार सात किलाचें गोब्रो आनी आठ किलाचें सुमार चणक गोरोवन काडिल्लें आसा तामुशें थंय म्हाका दिसता हांवें सात ते आठ किलाचें कितलेशेंच फावटी काडिल्लें आसा कोकारांय खूब प्रमाणान एक दीस तर हांवें मेजून सामकी सात तीस कोकारां काडलीं आनी ताच्या वांगडा भरीक दोन तोमुश्यो आशिल्ल्यो गोरोवपा खातीर म्हाका हांव कितलोय वेळ रावंक शकतां एकदां तर हांव सकाळी सातांक गेल्लो गोरोवपाक तो सात सांच्या सातांक घरा गेलो हातो अर्थ हांव बारा वरां गरयतालो हय म्हाका गोरयतना भूक तान कांयच लागना म्हजें चित्त फक्त आनी फक्त गरोवपाचेर आसता आनी त्या खातीर एके तरेची मनशांती म्हाका मेळटा तशेंच हे गरोवपांतल्यान म्हजी एकाग्रता खूब वाडटा म्हाका म्हज्या ह्या छंदाचो खुबूच अभिमान आसा थोड्या प्रमाणांत हो छंद खुबूच खरचीक आसा हय रॉड घेवपाक वील घेवपाक गर्यो घेवपाक हांयसां घेवपाक पयशे फारीक करचे पडटा पूण जेस जे म्हाका समाधान मेळटा संतोश मेळटा सुशेग मेळटा मनशांती मेळटा ताचें फुडल्यान ह्या पयशांक कांयच मोल ना त्या भायर गरयेक लागिल्लें ताजें टवटवीत नुस्तें हुमणान वता पोटान पडटा तें एक व्हडलें व्हडलें समाधान